ہیلو گڈ مارننگ سر گڈ آفٹر جی مجھے کھانا آڈر کرنا ہے پانچ بندوں کے لیے لکھنؤ سے جی آپ بتائیے کیا کیا ہے آپ کے پاس جیسے اچھا اچھا اوڈر ویسی سا چکن وغیرہ میں

اچھا آوڈر ٹھیک ہے آپ پانچ بندوں کا کھانا کر دیجیے گا اس میں لکھنوی بریانی پانچ بندوں کے حساب سے کر دیجیے گا لکھنؤ بریانی نہیں تین تین کلو کر دیجیے گا تین کلو بریانی اور گلاب جامن ہاں اور رس ملائی اور لڈو لڈو نہیں اور اس میں کسی چیز میں نہیں چاہیے آپ شام تک کر دیجیے گا اور اس کی پیکنگ وغیرہ کا اچھا خیال رکھنا اور کچھ آپشنس بھی بتائیے ابھی آپ مجھے اچھا تو چار بجے تک آپ سارا کھانا پیک کرکے بھیج دیجیے گا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک تھینک ویلکم